हा बेरोज़गारी वधियलु आहे छाकाणि त हर साल ॿार पास थी निकिरनि था ओतिरी ॿारनि खे नौकरी नथी मिले त हिन करे ॿारनि जी बेरोज़गारी वधीक आहे मुंहिंजे मुताबिक सरकारी नौकरी थोरी वधीक अञां सरकार खे कढणु खपे सरकार खे बेंकुनि खे चवणु खपे जेका माण्हू धंदा था कनि हुननि खे घटि व्याज में पैसा ॾियनि